सर्दीके मौसममे जतय घुमयवला जगह अछि ओ बहुत सुहावना लगैत अछि ओहिमे गर्मीके कोनो बात नहि रहै छै आ

समय अनुकूल रहयके कारणे जे हम कतहु जाय चाहैत छी जेनाकि राजगीर घुमय गेलहुँ जनकपुर धाम घूमय गेलहुँ ओहि सभमे घरेसँ टिफिन बना कऽ लऽ जायब तऽ खराब नहि होयत आ फेर गाड़ीसँ सफर कयलहुँ गाड़िओमे अनुकूल मौसम सर्दीके मौसम रहलाक वजहसँ कोनो बाहरी दिक्कत नहि भेल सर्दके कपड़ा पहिरने छी आ सुभावना मौसमके कारण हम घूमय लेल जाइत छी जेकि हमरा बेसी ओहि घुमलासँ मनोरञ्जन आओर नीक बुझना जाइत अछि सर्दीके मौसममे पिकनिक मनबय लेल ए एक नया सालकेँ पिकनिक मनाबय लेल या फेर मकर संक्रान्तिमे सेहो घूमयके हमसभ प्लानिंग पहिलेसँ बना कऽ घूमयके लेल जाइत छी जेकि बेसी आनन्ददायक होइत अ